जय झूलेलाल मां नरेश चेलाणी अॼु हिकु विषय आहे मुंहिंजे लाइ त पेसो इंसान लाइ छो ज़रूरी आहे हुन लाइ कुझु मिसाल मां तव्हांखे ॾेई करे सम्झाए सघंदुमि त जीअं असांजा वॾा चई विया आहिनि मर्द जो मर्द आहे पेसो ऐं बिना पेसे मर्द विदवा आहे अॼु उहो ज़मानो अची चुको आहे प्यारा भाउरो उहो पैसो इंसान लाइ ॾाढो क़ीमती पहिरियों नंबर विषय थो रखे अॼु मिटी मिट माइट पोइ माउ पीउ पोइ पेसो आहे त हर को पियो पुछे ज़मानो पियो पुछे दोस्त यार पियो पुछे मिट माइट पियो पुछे पेसो न हूंदो त मूं होॾे करे बि रुकी वेंदा अरे फालाणे जो पुटु आहे पोइ ॾिसु सुञाणंदा बि परे खां पोइ बि पुछंदा छो पेसो आहे अहिड़ी शइ पेसो शित ते बि वेहारे त पेसो पट ते बि वेहारे कंहिंखे पैसो उधारो न ॾियो त मुंहुं सुजाए वेंदा आहिनि कंहिंखे उधारु ॾियो त रस्तो ई ॿियो हलनि शुरू कंदा आहिनि न त फोन न खणंदा

नुंहं खे न वणंदो घर में चिड़चिड़ियूं सुभाउ थी पवंदो बाज़ारि में तव्हांजी इज़त न रहंदी कोई तव्हांखे उधारी न ॾींदो त पेसो कमाइण लाइ महिनतु मज़दूरी बि करणी पए त असां सिंधीयुनि खे करण खपे असां आहियां ई हिन महिनतु मज़दूरी करण लाइ पर उहे ॿ पेसा मज़दूरीअ वारा बचाइण ज़रूरी आहिनि जेकॾहिं असां नथा बचायूं त उहो महिनतु असांजी कहिड़े कम जी इहो असांजो ॿुढापे जो सहारो आहे पेसो दवा दारू मल असां वठी सघूं था पिया हॉस्पिटल जा लंबा चौड़ा बिल भरे सघूं था पिया ॿारनि जी तयारी मेन सुठी कराए सघूं था पिया ॿियू बि घणी ॻाल्हियूं आहिनि जेके बिना पेसे नथी थियूं सघनि त पैसे जूं महत्व ॼाणो मुंहिंजा प्यारा भाउरो महिरबानी करे पेसे जो महत्व ॼाणो कमाइजे कीअं जे तो विञाइजे कीअं थो कहिड़े बि नमूने पेसे खे बचाइण खपे हुन लाइ तव्हांखे थोरो वधीक वक़्त बि पंहिंजे ज़िंदगीअ जो ॾियणो पए हा त कहिड़ो बि कमु हुजे उहो करणु खपे जंहिंमां ॿ पेसा अञा वधीक कमाइजनि जीअं असां हिन संसार में बिना पैसे जे इज़त नाहे त पेसो ठाहे करे पंहिंजी इज़त रहायूं त ॿारनि खे बि ख़ुशि रखी सघूं जय झूलेलाल